ہلو سلام علیکم ہاں میں ٹھیک ہاں بس اب میری شادی ہو گئی ہے اب میرا نیم چینج ہوگا میرے نام کے آگے ہسبینڈ کا نام لگ جائے گا اور اب اس میں کیا کیا ڈاکیومنٹس لگیں گے اور عمرے پر جانا ہے دو مہینے بعد اس لیے پاسپورٹ میں نام چینج ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے پہلے آدھار کارڈ میں نیم چینج ہوگا میرا اور آدھار کارڈ کے بعد پھر پاسپورٹ میں اپلائی کروں گی ری نیم کے لئیں تو اس میں بیس پچیس دن لگیں گے پھر میرا پاسپورٹ مین نام چینج ہو جائے گا